गेम्स हे खूब बरें खूब बरें जिवाक सुशेग दिता भायर खेळपाक खेळटना मनशाची बॉडी चे एक्सरसायज जाता आनी मेंटल हेल्थूय बरें बरें जाता कित्याक तेन्ना आमचे बॉडी फूल हालप आसता आनी ताचेर बरें परिणाम जाता गेम्स खेळ वता खेळटा तेजेर आमकां विटामीन डी पासून मेळटा गेम्स विलेज एरिया आनी सिटी एरिया गांव आनी शेहरांत दुसरी डिफरंट तरेचे आसता गांवांत भुरगे ग्रावंडार कसले ग्रावंड आसूं खेळटा फुटबॉल खेळटना बूट आसूं जावं बेश्टे पांयान खेळटा पूण सिटी एरियांत तशें नासता भुरगे आतां न्यू फुटबॉल टफ येयल्या तें बूक करून खेळटा डिफरंट जाला पूण गेम सगळे हेळटा आनी हेळपाक जाय आमची मेंटल आनी फिजिकल हेल्थ बरी थेवपा लागून गेम खूब बरी